ایسے تو میں نے بہت ساری زبانوں سے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے جیسے کہ انگلش سے اردو میں زبان میں ترجمہ یا ہندی سے اردو میں ترجمہ عربی سے اردو میں ترجمہ فارسی سے اردو میں ترجمہ پر سب سے زیادہ مشکل مجھے ہندی سے اردو میں ہوئی کیونکہ ہندی الگ لینگویج ہے بٹ اردو فارسی عربک یہی تینوں ایک ہی طرح کی لینگویجز لگتی ہیں کیونکہ ان کا اسکرپٹ سیم ہوتا ہے اس لیے اس کو تجربہ کرنا میرے لیے زیادہ آسان تھا وقت مقابلے ہندی اور انگلش کے بھی کیونکہ بچپن میں ہم نے انگلش سیکھا تھا اور باقی لینگویج بھی سیکھی تھی تو انگلش میں تھوڑا ہم کمزور تھے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دقت ہوتی تھی انگلش سے اردو کرنے میں اور ترجمہ کرنا آسان ہوتا ہے بہت اگر آپ کو زبان یا اس کے الفاظ کے معانی آپ کو پتہ ہے تو کانٹیکسٹ پتہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور یہ ایک میرا اچھا تجربہ تھا اردو کے ساتھ میری وابستگی تھی یہ کافی اچھا تھا میرے لے